پیدل سفر کرنے کے لیے مجھے جنگل بہت پسند ہے کیوںکہ وہاں پر جو ہے گھنے گھنے پیڑ ہوتے ہیں گھنی گھنی گھاس ہوتی ہے اور بھی بہت سارے جنگلی جانور اور بہت سارے جانور ہمیں دکھائی پڑتے ہیں اور یہ چاروں طرف سے ہرا بھرا ایک دم شانت ہوتا ہے اس لیے مجھے جنگل بہت پسند ہے اور جنگل میں کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک دم ایڈونچر ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور جنگل کے جو پیڑ ہیں ان کے جو چھاؤں دیتے ہیں ہمیں وہ پیڑ ان کی چھایا بہت پسند ہے اسی لیے مجھے جنگل میں پیدل چلنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے جو ہے پہاڑوں کے اوپر سے سن سیٹ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کیوںکہ جو سن سیٹ ہوتا ہے اس کی حد جو سورج ہے اس کی چھوٹی چھوٹی کرنیں آ کر ہمارے اوپر پڑتی ہیں بہت ہی سندر وہ درشیہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کیوںکہ جو سورج ہے اس کی کرنیں جو ہم پر پڑتی ہیں ہماری آنکھوں پر پڑتی ہیں بہت ہی نرم دھوپ ہمارے اوپر پڑتی ہے